जब हम गाना गाना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले सुगम आवाज का ही प्रयोग करते हैं चूँकि संगीत में सुगम संगीत और अंतरे में तीव्र आवाज होती है और बीच में मध्य आवाज होती है तो थकान को नियंत्रित करने के लिए हमेशा जो है सुगम संगीत का ही सहारा लिया जाता है और अपने गले को साफ रखने के लिए नमक पानी से गरारा करते हैं गरारा करने से हमारे गले की सफाई होती है और आवाज बनी रहे इसके लिए काली मिर्च खा करके गले को जो है शुद्ध रखते हैं और ठंडी चीज़ों से परहेज करते हैं जिससे सर्दी पकड़ लेता है और गले में भारीपन हो जाती है गला ख़राब हो जाता है अतः इन सब चीज़ों का प्रयोग वर्जित होता है और हम सुगम संगीत के माध्यम से अपने रियाज को भी जारी रख सकते हैं और गा भी सकते है अच्छे ढंग से और गला फट भी नहीं सकता है उसमें इसलिए गले की सुरक्षा अति आवश्यक हो जाती है अतः सुगम संगीत का ही सहारा लिया जाता है